बिहारमे स्वास्थ सेवाके सरकार बहुत बढ़ौता देलखिन हँ पहिले असुविधा किछु छलै लेकिन आब बहुत सुविधा भऽ गेलै हँ बहुत जगह सुविधा छै तहन छै की किछु जगह नया नया बहाली भेल आदमी सब छथिन तऽ हुनका कनी दिक्कत होइ छै ओइ लऽ कऽ हुनका ओते जानकारी नहि छनि तैे लोक ओते नहि समझै छै लेकिन आब बहुत स्वास्थ्यके लिए बहुत बढ़िआँ भऽ गेलै नया नया डॉक्टर सब अयलखिन बहुत हॉस्पिटल सबमे बहुत बढ़िआँ दबाइ तबाइ सब सेहो भेटय छनि सब किछुके व्यवस्था बहुत बढ़िआँ भेल जाइ छै आब नर्सोके रहै छनि जेना डीलेवरिये होइ छै तऽ पहिले बहुत होस्पिटल सबमे दिक्कत छलै गाँवसँ लोक जाइ दरभंगा लोकके दिक्कत रहै लेकिन आब जे छै से सब किछुके सुविधा लोकके अपन गाँवेमे भेटै छै आब कोनो दिक्कत नहि छै तहन प्राइवेट जकाँ तऽ नहि छै किछु तऽ कमी रहिते छनि भगवानेके लोक पूजा करै छनि तऽ किछु तऽ कमी रहै छै तहिना स्वास्थ के छै किछु ने किछु तऽ कमी रहिते छै किछु लोकके अपनो देखभाल करैके चाही स्वास्थके सब किछु देखकऽ लोकके करैके चाही सरकार तऽ पूरा फैसलिटी देबै करथिन लेकिन ओइ चीजके तऽ हमरो सबके किछु करैके चाही जे ओइ चीजके केना लाभ उठेबै केना हमसब सक्सेस करबै आगू बढ़बै सब अपन अपन शरीरपर ध्यान देथिन केना दबाइ सब लेनाय छै हॉस्पिटल गेनाइ छै अइ सब चीजके तऽ जानकारी लए के चाही लेकिन किछु आदमी अइ सबसँ हटऽ चाहै छथिन नहि ओते बुझऽ अबै छनि ओते दूर दूर दोसर दोसर जगह सब चलि जाइ छथिन लेकिन बिहारमे आब सुविधा बहुत भऽ गेलै हन अइमे कोनो कमी नहि छनि किछु कमी छै तऽ ओ सरकार कए रहल छथिन धीरे धीरे जँ जँ जानकारी होइ छनि ओइ जानकारीके पूरा करय छथि आओर अहिना चाहै छियै अबैवला समयमे बहुत फैसलिटी भेट जेतनि हमरा सबके स्वास्थके कोनो दिक्कत नहि छै सफाइ कर्मी सब सेहो आब सफाइ कर्मी सब रहै छथि साफ सफाइ सेहो रहै छै पहिले कनी गन्दगी छलय लेकिन आब सफाइ बहुत छनि सरकार बहुत साफ सफाइमे रखै छथिन आब लोक अपनो साफ सफाइमे रहै छथि